السلام علیکم میرا نام اصاف عبید ہوا اور میں دربھنگا کا رہنے والا ہوں میں نے پوما کا سات نمبر کا جوتا آرڈر کیا تھا بٹ آپ نے نو نمبر کا جوتا مجھے بھیج دیا سو آپ سے گزارش ہے کہ یہ میرا جوتا جلد سے جلد واپس کروا دیں اور مجھے میرے سائز کا جوتا فراہم کروائیں